हमर इला मतलब कि इलाकामे एकटा बहुत प्राची मतलब कि प्रसिद्ध मन्दिर छै जे पुनौरा धाममे छै जतऽ सीता माताके जन्म भेल छनि ओतहु मतलब कि देखऽलए बहुत प्रसिद्ध छै ओतहु देखऽलए दूर दूरसँ देश विदेशसँ आदमीसब आबै छथिन दर्शनलए पर्यटकसब अबै छथिन अहाँके मतलब कि कृपा हमर एही स्थल परमे कहू मन्दिर पहाड़ी झील बहुत सारा मतलब कि बहुत देखऽमे ओतहु सुन्दर लागै छै देखऽलए देश विदेशके आदमीसब आबै छथिन बहुत नीक लागै छै देखऽमे बहुत सुन्दर बहुत अथि छै प्राचीन मन्दिर छै बहुत दिनसँ मतलब कि ओ मन्दिर छै ओतऽ पुनौरा धाम मतलब कि कहल जाइ छै सीता माताके ओतहि जन्म भेल छनि ओहि स्थान परमेसँ पर्यटक बहुत बढ़िआँसँ कि कहू स्थान एहन सुन्दर लागै छै देखऽमे जे मन्दिरमे मतलब कि होबऽके चाही झील झरना पेड़ पौधासब बहुत सुन्दर लागै छै देखऽमे